کاروبار تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک تخلیقی ماحول پیدا کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جہاں ملازمین اپنے خیالات اور تصورات کا اشتراک کرنے اور آزمانے کے لیے محفوظ محسوس کریں تخلیقی لوگ لوگوں کو بھرتی کریں کاروبار تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے تخلیقی لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خیالات اور تصورات کو نئی اور منفرد چیزیں بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کاروبار تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے تخلیقی پروگراموں اور ایونٹس کی حمایت کر سکتے ہیں اس سے ملازمین کو تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں سیکھنے اور دوسرے تخلیقی لوگوں سے ملنے کا موقعہ ملے گا